आदा जों दाखालि नोंनि बासखौ सरलपारा ट्रिप थांनायाव लांदोंमोन ओमफ्राय जों एबार फेमिलिजों ट्रिप थांनो नागिरदों आरो मानास हाग्रामायाव बेनिखायनो आदाया रावबो रिजार्भ गैयाब्ला सोंहरनाय जादोंमोन आरो जोङो नैजिबा सेप्टेम्बराव थांगौमोन फुङावनो ओंखारलांगोन आदा नोंजों बांसिन सिनायनाय जानायखाय नोंखौ सोंहरनाय जाबाय आदा ओमफ्राय भाराफोरा बेसेबां लायोमोनथाय बेखौल' सोंहरनाय जादोंमोन आदा आदाया सोलाबखायो दा